हेलो जी मैडम जी मैडम अच्छा अच्छा अच्छा जी मैडम तो ठीक है हम उसको लेने आते हैं जी जी मैडम पूछ के बताती हूॅं पापा तो ख़ैर घर पर अभी नहीं हैं आ सकते हैं मेरे साथ तो मैं लेकर आती हूॅं जी

अच्छा

जी मैडम

जी मैडम तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया है लेकिन आज क्लास में जा कर उसको ऐसी दिक्कत आई है मैडम पहले तो उसको कुछ ऐसा बुख़ार वग़ैरह कुछ समझ नहीं आ रहा था

अच्छा जी मैडम ठीक है अच्छा ठीक है मैडम अच्छा जी मैडम ठीक है फिर हम उसको लेने आते हैं ठीक है जी ठीक

जी जी मैडम जी जी जी बिल्कुल जी ठीक है मैडम